हैलो बइया इ'यै जेह्ड़ा में हून थोह्ड़े कोला डस्टबिन लैता हा ते ओह् बहुत सोह्ना ऐ ते अजें तक्कर चला दा ऐ तचे ओह्दे बिच